जों जोंनि सोरगिदिं माने जोङो जोंनि गामि गामिनिफोरा बे जमा जानानै बिदिनो जोङो साफा खालामो आरो जोंहा आरो मोनसे ग्रुप दङ ग्रुप ग्रुपनि ग्रुपनिफोरा जोङो लोगो नांनानै जेनेबा लामाखौ ओरै साफा सुफा खालामो आरो जों आरो आं दा आं दा थानाय जायगाया जेनेबा बागानफाननि रिति स्टेटआव आं थायो बेवहा बेयावनो लेबारफोरबो थायो बागानै जोंना दा बागानफोरखौ लामाफोरखौ नायस्राङो माबायदि जाबोर माबादि जाबोर जुथुर जाना दङ दै ड्रेनफोरा माबायदि बेफोरखौ साफा खालामगारबाय थायो आरो माने आं आरो न'निखौबो जों आंबो न' न'निखौबो थारमाने आङो सोरगिदिं न'नि गावनि न'नि सोरगिदिं आं साफा सुफा लाखिनानै आरो बिबार सिबार गायनानै आङो न'खौ मोजाङै समायना खालामना लाखियो थारमाने आं बिबार नुबोला माने मोजां नाङो नालाय ओंखायनो न'नि सोरगिदिं आङो जेसां हागौ बिबार गायनो नाजायो आरो सेथ्लायावबो बिबार गायो आङो आरो न'वावबो लामाथिंबो बिबार गायो आरो जोंनि बागान माबायाबो एरियाबो जेनेबा साफा सुफा लेबार दंखायो नालाय लेबार फोरा साफा सुफा खालामबाय थायो जोंनि दा खसिबिल एरिया जोंनि जायगा थानाय एरिया गामिया आङा खुसिबिल माबा नालाय बेयावबो जोङो गामिनि ग्रुपफोरा लोगो नांनानै बिदिनो साफा सुफा खालामो आरो ग्रुप नांनानै जोङो लामानि जाबोर जाथोर टइलेटफोरा मोजां दङ गैया बोफोरखौ मोजां नायस्राङो आरो माने